मेरी पसंदीदा बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है वो बुक सिखाती है कि अपने जीवन में कैसे कुछ चीज़ें पा सकते हैं और कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं है उनको छोड़ सकते हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन के लिए उससे ये होता है कि अपन कई चीज़ों में क़ाबू ला सकते हैं और कई चीज़ों को हटा भी सकते हैं और ये बुक मेरे सब से ज़्यादा फेवरट लोग ने लिखी है और इसके अलावा ये बुक की ख़ासियत है कि ये पूरी दुनिया में सब से ज़्यादा प्रे बुक है एंड इसके अलावा ये बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज कल के बच्चों के लिए क्योंकि उन से उनको बहुत चीज़े सीखने के लिए मिलेगी जो हमारे जीवन में बहुत काम आई